जिबौ सौजाब्ला जोङो अजाफोर मोनसानदि मोनागौमानि माने माबा बे आथिंफ्राव सौब्ला बिदिनो सिरिफोरजों माबा दुरुंफोरजों आथिंखौ बिस दावखोयैनि खाथेयोमोन ओमफ्राय अजा मोनब्लाथ' अजानि जारिनायजों फाहामो ओमफ्राय जुदि जेबो मोनथाराब्ला अजाफोर मोनाब्ला जों माने बिदिनो अजा नागिरनानै दैयाव बिदिनो नावफोर बायदि बानायनानै फोजावहरो आरो बे सौजानाय मानसिखौ गोदोनि नियमाव बेबायदिमोन